جب بھی میں اپنی زندگی میں کسی اہم اور خوشی کی تقریب کا آغاز کرتی ہوں تو سب سے پہلے اللہ تعالی کا شکر ادا کرتی ہوں پھر میں دعا مانگتی ہوں کہ یہ خوشی ہمیشہ قائم رہے اور سب کے لیے خیر و برکت کا سبب بنے اگر تقریب خاندان یا دوستوں کے ساتھ ہو تو میں سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں کہ سب خوش رہیں آغاز میں کوئی نعت یا قرآن کی تلاوت کروانا بھی مجھے اچھا لگتا ہے تاکہ تقریب کا ماحول روحانی اور بابرکت ہو جائے میں اپنی زندگی میں جب بھی کسی اچھی تفریح کا آغاز کرتی ہوں تو سب سے پہلے اپنے قریبی دوستوں اور خاندان والا والوں کو جمع کرتی ہوں تاکہ خوشی سب کے ساتھ بانٹی جائے تقریب کی شروعات خوشی اخلاقی مسکراہٹ اور نیک تمناؤں کے ساتھ کرتی ہوں